ہلو ہیلو میری بات کیا کارپینٹر سے ہو رہی ہے مجھے ڈبل بیڈ بنوانا ہے مجھے سکس بائی سکس فٹ کا بنوانا ہے ہاں بھائی اندر اور باہر دونوں سائڈ دونوں جگہ لگوانی ہے کتنے بہتر رہیں گے ٹھیک ہے اسٹیل کے لگائیں نہیں ہمیں بکسے والا بنوانا ہے آپ بتائیے دونوں کے ہی ریٹ زیادہ مہنگا نہیں ہوگا دریا گنج اوکے اوکے مجھے ایک دو دن میں ہی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ